राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपकरणों की काफी कमी आ रही है जिससे वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले जनता को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जैसे अगर वह सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ उन्हें दवाइयों की काफी कमी होती है दवाइयाँ वक्त पर नहीं मिल पाती कभी खत्म हो जाती कभी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती हैं वहाँ उपकरण भी नहीं होते हैं अ जैसे कि उन्हें अगर उनके अंदरूनी में कोई अगर तकलीफ है जैसे उनकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर है या हड्डी में कुछ टूट फूट गई है तो वहाँ एक्स रे मशीन भी उपलब्ध नहीं होती है इस चक्कर में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रहीं जैसे बी पी की मशीन हुई अल्ट्रासाउंड हुआ और सी टी स्कैन काफी तरीके की जो मशीनें हैं वो वहाँ समय पर उपलब्ध नहीं होती जिससे वहाँ के जनता को काफी परेशानियाँ हो रही हैं इस प्रकार अगर वहाँ के अस्पतालों में इस प्रकार की मशीनों का प्रबंध कराया जाए तो वहाँ की जनता को थोड़ा अच्छा लगेगा और वहाँ की जनता को वक्त पर उनकी बीमारियों का इलाज भी हो पाएगा इस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में उपकरण की